हमारी संस्कृति में मुख्य व्यवसाय कृषि का है जो कि सभी स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है और हमारी संस्कृति में प्राचीन समय से चला आ रहा कृषि का का व्यवसाय मुख्य रूप से पाया जाता है इस से हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और अब कई लोगों का इस व्यवसाय को बंद कर दिया गया है क्योंकि कई लोगों की सरकारी नौकरी अपने क्षेत्र से बाहर होने के कारण वे लोग वहीं भार शहरों में जा कर रहने लग गए हैं और कई लोगों अपने क्षेत्र को छोड़ कर रोज़गार के लिए शहरों में जा कर रहने लग गए हैं इस लिए भी कई लोगों द्वारा कृषि के व्यवसाय को छोड़ दिया गया है इस तरह से और भी अन्य कारण हैं जिस से लोगों द्वारा इस व्यवसाय को छोड़ दिया गया है